दिस कॉल इस नाओ बींग रिकॉडिड हलो हा तव्हां मयूर होटल मां था ॻाल्हायो नी मां जूनागढ़ मां इते मुंबई घुमण आई आहियां मां अने मुंहिंजी सॼी फैमिली असां टोटल छह ॼणा आया आहियूं त असांखे तव्हांजी अ मुंहिंजी साहेड़ी बि हिते पहिरों घुमण आई त असांखे अ हिते तव्हां वटि रूम खपे त अवेलेबल आहे

त तव्हांजी होटल में कहिड़ी कहिड़ी फैसिलिटीस आहिनि छा चार्जिस आहिनि

गेस्ट जी पिकअप ड्रॉपअप फैसिलिटी आहे ॿियो ब्रैकफास्ट इंक्लूसिव आहे हुनमें की एक्सक्लूसिव आहे उन तव्हांजे रूम जे चार्ज में ब्रैकफास्ट इंक्लूडिड आहे की न अच्छा हा

मूंसां नंढा ॿार बि आहिनि उन लाइ गांइ जो खीरु खपे उहो अ उहो उहो मिली रहंदो अने असां

हा ऐं असांखे हिक हफ़्ते लाइ कम ॿ कमिरा खपनि हा तव्हांजे होटल में घणा माड़ा आहिनि अने घणा रूम अवैलेबल आहिनि हा हा ठीकु आहे हा पूरा पूरा छह ॾींहं ई खपनि हा ठीकु आहे भले हा हा ठीकु आहे हले